जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव सुबिदा बायदियैहै जोंहा सिभिल हस्पिताल दङमोन बे सिभिल हस्पितालनिफ्रायनो गोबां मानसिफ्रा देहा फाहामनायनि थाखाय सुबिदाखौ मोन्दों आरो सुबिदाखौ मोन्नानै मानसिफ्रा बेयावहाय बेसेन नाङै ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ बेमार नायजानायखौ खायसे खायसे जायगायाव बे उदालगुरि एरियायावनो बेबायदि सिभिल हस्पितालाव देहा फाहामसालिफोराव थाखा फैसा खरसा नाङिआव थाखा फैसा होग'नो हायियाव रां गैयैआव बेबायदि देहा फाहामसालिफ्राव थांनानै गाव गावनि देहाखौ मोजांहै ट्रिटमेन्ट खालामनानै लानो हादों साखाथि फाखाथियाव गोबां फार्मासिफोर दं क्लिनिकफोर दं बेफोराव थाङोब्ला रां नङाब्ला देहाखौ फाहामनो हानाया गोबां उसुबिदा गोग्लैयो बेनिखायनो देहा फाहामसालि सिभिल हस्पितालफ्राव थाङोब्ला गाव गावनि देहाखौ फाहामनानै देहाखौ गोग्गो खालामनानै लानो हायो गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि सिभिलाव थांनानै गाव गावनि बेमार जानाय उसुबिदा देहायाव गोग्लैनायफोरखौ लानानै ट्रिटमेन्ट लायोब्ला देहाखौ मोजों खालामनानै लाफिननो हायो नाथाय बे हस्पितालआव थांनानै हस्पितालनि गासै नार्स डाक्टारफ्रा ट्रिटमेन्ट खालाम खांनायनि उनाव पेसियेन्टखौ सुबुंखौ मुलि जानो थाखाय बिथोन होगोन प्रेसक्रिपसननि बादिहै बे प्रेसक्रिपसननि बादिहै मुलि जानाय बिथोन होनायखौ जुदि मानिनानै सोलिनानै मुलिखो जायोब्ला अब्ला देहाया मोजां जाखांफिनगोन नाथाय बे प्रेसक्रिपसननि बादिहै मुलिखौ जायाब्ला देहाया मोजां जानो हानाया गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो जायफ्रा आखायाव गोहो दङ रांखावरि गोनां बिसोरो बे देहा फाहामसालियाव सिभिल हस्पितालआव गोबां सुबुंआनो थाङा जायफ्रा रांखावरि गोनां बिसोरो मोजां क्लिनिकेल फार्मासिफ्राव थांनानै थाखा फैसा गारनानै मुलिफोरखौ बायनानै जायो आरो देहाफोखौ मोजांहै गोग्गो खालामना लानो हायो जायगा जायगायाव कमिउनिटि सेन्टार दङ बे कमिउनिटि सेन्टारफोरावबो देहा फाहामनायनि थाखाय बिथोन होयो बेयाव थाङोब्ला बेहायबो एसे बेसेन गैयै देहा फाहामसालिनि बिदि देहा फाहामनाय बायदि कमिउनिटि सेन्टारफ्रावबो जायो खायसे खायसे कमिउनिटि सेन्टारफ्राव देहा फाहामनो थाखाय मास मोनसेनि आवगायाव सप्तासेनि आवगायाव बा सानब्रै सानबानि आवगायाव मानसिफोरनो खबरखौ होयो गामि ओनसोलाव जायगायाव अब्ला खबरखौ मोनोब्ला खायसे खायसे सुबुंफोरा बेबायदि कमिउनिटि सेन्टाराव फैनानै गाव गावनि देहाखौ मा उसुबिदायाव गोग्लैयो बेखौ बिसोरो खोन्थानानै लानो हायो आरो बे कमिउनिटि सेन्टारनि सुबुंफोरा मा उसुबिदा जादों बेफोर रिपर्टखौ लानानै डाक्टरजों देहा फाहामसालिनि नार्स डाक्टरदों जगा जग खालामनानै बे सुबुंखौ मानसिनि देहा खहा जानायखौ फाहामनो थाखाय कमिउनिटिनि सुबुंफोरा हेल्प खालामना होयो सहाय खालामो अब्ला मानिसिफोरनि थाखाय बे कमिउनिटि सेन्टाराबो गोबां उसु सुबिदायाव होनाय जायो खायसे खायसे जायगायाव गाव गावनि उसुबिदानि थाखाय देहा फाहामसालियाव थांनोबो गोबां उसुबिदा आगोलनि दिनाव गोबां उसुबिदा जायोमोन जायगाफोरखौ लानानै लामाफोरखौ लानानै हान्थिनो नाथाय दानि दिनाव बेबायदि देहा फाहामसालियाव थाब सहैनो जायगाफ्रा लामाफ्रा गोबां सुबिदा खालामनानै होबाय मटर गारि दङ इ रिक्सा दङ बाइक दङ स्कुटि दङ बेबायदिनो गोख्रै थांनानै गावनि देहाखौ देहा फाहामसालियाव थाबैनो नायजाहैनो हायो नाथाय आगोलनि दिनाव जोंनि आबै आबौमोनि दिनाव बेबायदि देहा फाहामसालियाव सोरबा सुबुङा बेमार गोग्लैना दङबा देहा उसुबिदाबा गोख्रै थांनो हानाया गोबां असुबिदामोन नाथाय दानि दिनाव बे सुबिदाया गासै सुबुंनोबो होजोब्बाय आरो जायगाफ्रा बेफोरखौ मोजां खालामनानै होबाय देहा फाहामसालियाव मानसिफोरनि लोमजानाया आलादा आलादा जायो सोरहाबा खर' सानाय सोरहाबा मेलेरिया सोरहाबा उदैनि प्रब्लेम सोरहाबा बेगेंनि प्रब्लेम सोरहाबा बिगुरनि प्रब्लेम सोरहाबा मेगननि प्रब्लेम बेफोर गासै जाहोनफोरखौ लानानै देहा फाहामसालियाव मुं थिसनाय लोगो लोगो बबे थारखौ बबे डाक्टारखौ लोगो हमनांगौ देहा फाहामनो थाखाय अब्ला बे मुं थिसन्नाय लोगो लोगोनो बिसोरो खोन्थाहरगोन बबे नाम्बाराव थांनानै सोर डाक्टरखौ लोगो हमनानै गावनि देहाखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन आरो देखायनो हागोन आरो देहाखौ माबायदि मोनदों उसुबिदा गोलैदों बेखौ डाक्टरफोरनो फोरमायना होयोब्ला डाक्टरफोरा ट्रिटमेन्ट खालामनानै बिनिफ्राय प्रेसक्रिपसनाव मुलि लिरना हरगोन बे मुलि लिरनायखौ जाय सुबुंनाव बेमार जादों बे सुबुङा बे मुलिखौ प्रेसक्रिपसननि बायदि मोजाङै बाहायोब्ला लोङोब्ला जायोब्ला अब्ला बेनि देहाया मोजां जागोन नाथाय खायसे खायसे बेमारा ट्रिटमेनावहाय गासैबो बेमारखौ मोनथिजोबनो हाया बिनि बादै सोरनिबा सोरनिबा बेमाराव इक्सस्रे खालामनो गोनां जायो आलट्रा साउन्द खालामनो गोनां जायो अब्लासो बे सुबुंनि बेमारा बबे बेमाराव दङ मा बेमाराव गोग्लैगोन बेखौ बे एक्सस्रेनि जुगिदि आलट्रा साउन्दनि जुगेदि डाक्टरफोरा मोनदांनो हायो अब्लासो बे बेमार जानाय सुबुंखौ डाक्टरफोरा उनावहाय मोजां फोरमायना हरगोन नोंहा एक्सस्रेआव सिखारबाय बा आलट्रा साउन्द खालामनायाव सिखारबाय नङाबा नोंहा सिटि स्केन खालामनायाव सिखारजोब्बाय नोंहा देहायाव मा बेमार दङ बेखौ डाक्टरा हमनानै उनाव पेसियेन्टनो फोरमायगोन बेमारिनो फोरमागोन अब्ला फोरमायोब्ला बे बेमारिया मा बायदिहै गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनांगोन ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन अब्ला उनावहाय बिनि बेबस्थाखौ गावनो लानांगोन बा नख'रा लानांगोन लायोब्ला बिनि देहाया उनावहाय मोजां जागोन खिन्थु खायसे खायसे सुबुंफोरनि देहाया मोजां जानो हानायाव फैया खायसे खायसे सुबुंफोरनि देहाया मोजां जानो हानायाव थाबनो कियर जाखांफिनो जेरै जायफ्रानाखि बेमार गेदेर गेदेराव गोग्लैयो दानियाथ' टिबि बेमारनि थाखाय गोबां सुबिदा टिबि बेमारखौ सोखानो हानाय केपासिटियाव जाबाय फिसा बेला बेमाराथ' आलादासै नाथाय गोदोर बेमारा जाबाय केन्सार बे केन्सारखौ फोथांनानै लाखिनो हानाया दानि दिनाव गोब्राब आगोलनि दिनावबो गोब्राबमोन खिन्थु दानि दिनाव आगोलनि दिननिख्रुइ गोबां मुलिफोर ओंखारबाय बे मुलिफोखौ जाहोनानै बेमारिफोरनो बा जाय सुबुङा टिबि बेमार केन्सार बेमार जानाय बे सुबुङा सोरहाबा मुलि जानानै हामदों सोरहाबा मुलि जाबाबो गावनि देहाखौ फाहामनोनो हायि जानानै दङ दाबो गोबां जायगाफ्राव नुयो जाय सुबुंफ्रा केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङ बिसोरो देहाखौ गावनि आगोलनि गोग्गो देहाबायदि फाहामनो हाफिन्नाया गोब्राबसै जायगा जायगा बेबायदि बेमारखौ जोङो नुयो एबा मिथियो गाव मेगनजों नुनायखाय जोङो हमदांनो हायो देहा फाहामसालिफ्राव थाङोब्ला जोङो बेफोर बायदि बेमार जानाय सुबुंनि मानसिफोरखौ गोबां नुयो फिसा बेला बेमारफोरखौ नार्स डाक्टरा फाहामनो हानाया गोरलै नाथाय गिदिर गिदिर बेमारखौ फाहामनो हानाया इजि नङा सहस नङा मानोना मुलिया बिसोरनि थाखाय होदोंब्लाबो बे बेमारखौ बा केन्सार बेमारखौ फोसाबनो हानाया सहसै जानानै फैया दानि दिनाव खायसे खाये टिबि बेमार जानायफ्रा नार्स डाक्टरनियाव थांबाय डाक्टरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय माबा मुलि होबाय मुलि जानाय लोगोनो टिबि बेरामारनिफ्राय खिन्थु कियर जायो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा गाव गावनि बेमारनि थाखाय अपारेशन जाबाय सोरहाबा एपेनदिक्स सोरबा किडनि प्रब्लेम सोरहाबा टिउमार अब्लाबो बिसोरो अपारेशन जाखांनायनि उनाव लोगो लोगो गोग्गो जाया बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव बिनि देहाया गोग्गो जाफाफिनो गोग्गो जाब्लाबो बियो आगोलनि गावनि बेमार जानायनि सिगांनि देहाखौ मोनफाफिन्नो हानाया गोबां उसुबिदा आंबो सासे सुबुंमोन आंहाबो एपेनदिक्स अपारेशन जानाय एपेनदिक्स अपारेशन जाखांनायनि उनाव आं आगोलनि देहाखौ मोनफाफिनाखै मानोना खामानि एसे मावब्लानो एसे बेरायब्लानो गोजान लामा हान्थिब्लानो थाब थाबनो मेंनाय मोनो आगोलनि देहायाव अपारेशन जायैनि देहायाव खामानिफोरखौ गोबां मावनो हायोमोन गोबां लामा हान्थिनो हायोमोन नाथाय अपारेशन जाखांनायनि उनाव खामानिखौ मावनो हानाया बोलो गैला खामानिखौ मावनो हागोन एसेल' खिन्थु थाबैनो मेंनाया गोबां जायो लामा गोलावबो हान्थिनो हागोन खिन्थु मेंनाया गोबां जायो जाय सुबुंफ्रा अपारेशन जाबा बे सुबुंफोरा आगोलनि देहानि बायदि खामानि मावनो हाला हान्थिनो हाला बिसोरनि देहाया लोरबां जायो नुनायाव बिसोरो गुफुं गोग्गो नाथाय खामानि मावनो हानायाव बिसोरहा देहाया गोहो गैया जानानै थायो मानसिफोरनि थाखायबो दानि दिनाव देहा फाहामसालियाव सहैनो थाखाय गोबां गोरलै मानो सोरनिबा नख'राव दानिया बयहाबो सोरहाबा बाइक दंखायो स्कुटि दंखायो कार दंखायो बेबायदि सुबिदाखाय देहा फाहामसालियाव जाय सुबुंफोरा बेमाराव गोग्लैनानै दङ बेफोरखो लांनो हानाय सुबिदाया दानि दिनाव गोबां जाबाय आरो जायफ्रानाखि थाखा फैसा गोहो बोलो गैस'वा दानि दिनाव सोरखाराबो देहा फाहामसालियाव एम्बुलेन्स गारिखौ साप्लाइ होबाय हरबाय असुबिदा जायोब्ला अवान जिर' ओइट आव कल खालामहरब्लानो एम्बुलेन्साआ फैनानै बे पेसियेन्टखौ बेमारि जानायखौ थाबैनो लांनानै देहा फाहामसालियाव मुं देहा फाहामसालियाव थिसनहैनो हायो अब्लानिया इजि प्रसेसखौ जों गासै मानसिफोरनो होदों होब्लाबो जोङो बेफोरखौ इमारजिन्सियावसो बाहायनो हानाया मोजां अब्लाबो जायफ्रानोखि नख'राव रांखावरिनि थाखाय गोबां असुबिदा जुदि बेमारा जुदि गोसा जादोंब्ला अवान जिर' ओइट आव कल हरोब्ला अब्ला बे देहा फाहामसालिनिफ्राय एम्लुलेन्स गारिया फैनानै बे सुबुंखौ दैखांना लांनानै हस्पितालाव देहा देहा फाहामसालियाव एडमिसन खालामहैयो बे देहा फाहामसालियाव बेवहाय बेमारिखौ नायगोन बेनि ट्रिटमेन्टखौ थै फरिखा खालामगोन थै फरिखा खालामखांनायनि उनाव बेखौ हरगोन आरो एक्सस्रे एक्सस्रे उनाव बेखौ हरगोन आलट्रा साउन्द आलट्रा साउन्दाव जायाबा सिटि स्केन बेफोर गासैखौबो नायनानै उनाव पेसेन्नो पेसेन्नोथ' खोथा बाथ्राफोरखौ बुंजोबनो हाया पेसियेन्टजों थांफानाय जाय सुबुङा गारजेन हिसाबै थांगोन बे गारजेननोसो मोजां फोरमायना होगोन पेसियेन्टनो खोन्थायोबा बेमारिनो खोन्थाब्ला हयथ' बेमारिया हरखाबै बिनि जिउआ बिनि देहा बिनि देहाया उसुबिदाबो जानो हागौ होन्नानै डाक्टरफोरा बे रिपर्टखौ बे पेसियेन्टजों थांफानाय बेमारिदों थांफानाय बे सुबुंनो एबा गारजेननोसो रिपर्टखौ मोजाङै फोरमायनानै होगोन अब्ला बेमारिया उनावहाय खबर लायोब्ला नख'रनिफ्राय लासैहै गावहा मा बेमार जादों बेखौ मोनदांनो हागोन आरो हमनो हागोन दानिया नैबे जोंनि उदालगुरियाव देहा फाहामसालियाव गासै बेमारनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनाया गोबां सुबिदायाव गोग्लैबाय आगोलनि दिनाव हयथ' बेबायदि सुबिदाया गैयामोन जानो हानाय दानि दिनाव जोंना उदालगुरि जायगायाव उदालगुरि उदालगुरि जिल्लायाव देहा फाहामसालियाव हस्पिताला गिदिर जानायखाय गासै इन्सट्रुमिनफोरखौ बाहायजोबनो हायो जेरै सिटि स्केन खालामनाय आलट्रा साउन्द खालामनाय एक्सस्रे खालामनाय बेफोरबायदि मेशिनखौ बाहायनो हानायखाय सुबिदायाव गोग्लैबाय आरो जों दुखियाफ्रा जायगा जायगा थांनानै थै फरिखा खालामनो हाया थैनि आन्जादखौ लानो हाया बेबायदि देहा फाहामसालियाव थाङोब्ला सिभिल हस्पितालफोराव थाङोब्ला जों बेखौबो गाव गावनि थैखौ आन्जाद नायहैनो हायो अब्ला बेफोरो जों गासै सुबुंफोरनि थाखै गोबां सुबिदा देहा फाहामसालिया जोंनो होबाय जानो हागौ जोंनि बे उदालगुरिनि बादैबो जायगा जायगा जोंनि उदालगुरिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय सारिगिदिं जेरै रौथा मासबाद अरां हरिसिंगा बेफोर बायदि हस्पितालावबो जोंनि उदालगुरि सिभिल हस्पितालनि बादै उदालगुरि जिल्लानि देहा फाहामसालिनि बादै बेबायदि हस्पितालाव बेबायदि सुबिदाया गैजोबा जानो हागौ जोंनि हरसिंगा सिभिल हस्पितालावहाय उदालगुरि जिल्ला सिभिल हस्पितालनि बायदि गासै इनस्ट्रुमेन्टफोरा गैजोबा जानो हागौ बेयावखायनो बेबायदि हस्पितालाव गिदिर गिदिर बेमारफोरखौ लाखिनो हानाया उसुबिदा जायो बिसोरो बेबायदि बेमारखौ गावसिनियाव ट्रिटमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय बिसोरो सेन्टार हस्पिताल होन्ना बुङो जोङो उदालगुरि जिल्लानि बे हस्पितालावसो बेमारिखौ पेसियेन्टखौ रेफार खालामनानै हरो थिक बेबायदिनो जोंनि रौथा ओनसोलनि मासबाद ओनसोलनि अरां ओनसोलनि बेबायदि हस्पितालाबो गावसिनि जायगायाव बेमारिफोरखौ ट्रिटमेन्ट लाबाय लाखांनायनि उनाव डाक्टरा मोनदां हानानै बे सुबुंखौ बे पेसियेन्टखौ जोंनि सेन्टार जिल्ला हस्पिताल उदालगुरि सिभिलावसो रेफार खालामनानै हरो दैथायहरो मानोना जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि सिभिल हस्पिताला बेफोर हसपितालनिख्रुइ देरसिनखाय बेयावहाय इनस्ट्रुमेन्टफोरा गासिबो थानायखाय डाक्टरफोरा गोबां थानायखाय बे जायगायाव बेमारिफोरखौ पेसियेन्टफोरखौ गिदिर गिदिर बेमारफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बेहायसो रेफार खालामनानै हरो आरो जुदि बेहाय जुदि हाबावा बेखौ हाबावाब्ला बे बेमारनि गारजेन्नो जनायना होसिगोन नोंथाङा बे बेमारखौ बेलेग गोजान जायगायाव लांदो मोजां देहानि मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय होन्नानै बिथोन होयो बिथोन होयोब्ला बेमारिनि गारजेना गावखौनो साननांसिगोन आं बे बेमारिखौ गुबुन जायगायाव लांनानै फाहामनो हागोन ना हाया आरो लाङोब्ला आंहा बेयाव बेसेबां रांनि खरसा जागोन थांलाय फैलाय थाहैनाय बेफोरखौ बेमारिनि गारजेना गावखौनो सानानै नायनांसिगोन जाय सुबुङा बेमाराव गोग्लैयो अब्ला बेबायदि सुबुंखौ बे सुबुंनो मोजाङै फोरमायब्लाबो गासै जारिमिनफोरखौ बेमारि सुबुंनो फोरमायजोबनो हाया मानोना बेमारि सुबुंनो फोरमायजोबना होयोब्ला बिनि गोसोआव बा बिनि देहाया बा बिनि हार्टआ हार्ट एटेक्क जायोब्ला जायगायावनो जिउ गोमानो हागौ बेवहायनो जाय बेमारिनि गारजेन बेखौ बे लानानै बे बेमारिजों लासैयै सावरायनानैसो गुरैहै सावरायनानैसो उनावहाय गोजान जायगायाव लांनायनि बेबस्थाखौ लानो हागोन आरो दानि दिनाव बेमारिफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो आसाम सरकारा गोबां सुबिदा होबाय जेरै गिदिर गिदिर बेमारावहाय बा खायसे अपारेशन जानाय गिदिर बेमाराव जोङो आयुस्मान कार्दखौ बाहायनानै जोंनि होनो गोनां हस्पितालनि रां होनो गोनां दिमान्दखौ ट्रिटमेन्ट खालामनायनि बेथनखौ बे आयुस्मान कार्दजों गोबां सुबुंफोरानो रेहाय मोनबाय बे आयुस्मान कार्दआ जाय सुबुंहा दङ बिसोरहा रेहाय मोनो अब्लाबो खायसे खायसे हस्पितालफोरा बे आयुस्मान कार्दजों रिलेटिभ गैया जाय हस्पिताला बे आयुस्मान कार्दजों रिलेटिभ दङ बिसोरहासो बै पेसियेन्टहा रेहाय मोनगोन रां होनायाव नाथाय खायसे खायसे हस्पिताला आयुस्मान कार्दनि जुगेदे पेसियेन्टफोरखौ बेमारिफोरखौ मोजांहै ट्रिटमेन्ट खालामनानै हरो आरो रांनि थाखाय मदद मोन्नाय जायो दानि दिनाव बेबायदि आयुस्मान कार्दआ गोबां सुबुंफोरनि थाखाय आसाम सरकारा सहाय खालामबाय हेल्प खालामबाय जोंनि थाखाय जों जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिकनि थाखायल' नङा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिकनि थाखायबो बे आयुस्मान कार्दआ हेल्प खालामना होबाय